महामारिमे ई करोनामे तनीक नहि तकलीफ होलय इतना तकलीफ झेलय पड़लय खाइ बिना भुखल रहलियै पन्द्रह पन्द्रह दिन पानिपर केना करिके जीलियै हन राशन पानि सब दोकान दौड़ी गड़ी घोड़ा सब बन्दे रहलय हन बुलल बुलल थकैत थकैत मतलब थकते रहि गेलियै मतलब गड़ी घोड़ा कोइ चढ़बयवला नहि जाइयै मिलबे नहि करय एक्को गो नहि गड़ी घोड़ा कोइ उपाइ नहि पानि पी कए जान बचाते उएह टग्गल पड़ल कूटल सगरे अयलियै गेलियै बाल बच्चा कने ढनमनाइ रहलय हन अपने कने ढनमनाइ रहलियै भुखल कोइ खाना पीना कोइ पुछनहार नहि भुखल पेट जमीने रोकऽ इन्ने जाइलए नहि दै उन्ने जाइ लए नहि दै गड़ी घोड़ा सगरे बन्द भुखल अपन हड़ताल कयने रहौ मरहो बाल बच्चाभी मरि रहलो हन अपनो भी मरहो गरीब लोग भी मरय हो जेकरा पैसा छै उ तऽ खाइ रहलय हन घरमे बैठले जे गरीब आदमी छै उ काम नहि करतय तऽ केना खेतय कहाँसँ खेतय चोरी डकैती तऽ करिके नहियेँ खेतय आँए बिना काम कयने खयने खयतय देबहो खाइ लए बिना कमयने कहाँसँ खयतय अगर नहि काम मिलतय भुखले ने रहतय ओकर बाल बच्चा परिवार सबकिछु खानापीना नहि मिलतय ढङ्गसँ महामारिमे ई सगरे दोकान दौड़ी सब हड़ताल कयने छहो ने खाना मिल रहलय ने राशन मिल रहलय हन खेतय ने तऽ भुखले ने रहतय ने डॉक्टर मिल रहलो टाइमपर सस्त पानि ने मिल रहलय हन गड़ी घोड़ा रोक ठोक पुलिस इन्ने अलगे रोकय छै की ने जाने ने जाइ लए नहि देबहो ओन्ने ने जाइ लए देबहो उन्ने डण्टा मारल करय छै उन्ने दू हत्थो डाँग चलाइल करय छै आर गरीब आदमी बीचमे गरीबे आदमी कुटाइ छै पैसावला तऽ भाय एकदम घरेमे भोजन चलि रहलय हन घी रोटी आओर बिना पैसावला तऽ भुक्खा मरि रहलय हन दौड़ रहलय हन ढनमनाइ रहलय हन ओकरा कोइ पुछयइयोवला नहि छै कि राशन खेलय कि नहि खैलय भुखल ढनमनाइ रहलय हन कोइ पूछयवला नहि छै पानि पीके एक महिना परेशानसँ जी रहलियै हन कोइ देखयवला नहि छै बाल बच्चाके साथ भुखल पियासल दोकान दौड़ी कन्हे नहि खुल्ला छै इन्ने जेबय तऽ इन्ने पुलिस रोकय छै दू हत्थो डाँग मारय छै ओन्ने गेलहुँ ओइ तगाइ गेल्लहुँ तऽ उ ओन्ने पुलिस रोकलक कन्है दोकान खुल्ले नहि छै जाइ खातिर लोग कहीं सोचय पड़य छै गरीब लोग कहाँसँ खेतय पैसावला आदमी तऽ घरमे बैठले घी रोटी खेतय गरीब आदमी कमबयवला खाइ लए कहाँसँ पुरतय ओकरा नहि कमेतय तऽ कभी पुरतय ई करोना लए कए एतना परेशानी झेल रहलियै हम्मे एतना की किछु पते नहि छै कि बाल बच्चाके केना पढ़ेबय लिखेबय कोइ उपाय नहि छै